जोंना जाहैबाय धोरोमारिया धोरोमा बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंना माखासे नेम खान्थिफोर दंखायो बे खान्थिफ्रानो जाहैबाय जोंहा फोरबो हिसाबै जोंनाव खुंथाइया माबा दङ बैसागु दङ मागो दङ बिदिनो खेराइ फोरबो गोथार बाथौ सान फालिनाय दङ आरो बेबायदिनो आमथिसुवा फालिनाय दङ बेबादिनो काति बिहु दङ बेफोरबादि गुबुन गुबुन दङ आरो जेरै लोखि फुजा गारजा फुजा हामबाय फुजा बेफोरबायदि जोंहा फालिनाय दङ आरो फोरबोजों लोगोसे फोरबोखौ लानानै जाहा फालिथाय दङ आरो आरो बे फालिथायावनो जोंहा जेन'बा गारजा बे गारजायाव जोंहा गोबांथार सारिनि मोदाइफोर दङ जेरैहाय न'मा न'आव जों मा होयो न'मा न' थायो न'मा न'सा थायो बेफोराव गोबांथा गावबागाव गावबागाव मुंनि बेवहाय माबा मोदायफोरनि थान थाखायो आरो बे थानखौ लानानै गावबागावनि मुङाव जोङो बुलि बाथौखौ बुलिखौ होनाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे दं जेरैहाय मा होनो बोराइ राजानो बिसहरिनो बिदिनो आइ फैदामोन दङ बिदिनो गरखिया गसाइमोन दं गोबांथार दङ आरो आरो बे जाबाय जोंनि गारजानि सायाव बाथौआरि धोरोमारिफोरनि गारजानि सायावहाय आरो बिदिनो हामबाय फुजा दङ बेबो मोनसे फोरबो हामबाय फुजाखौ जोङो बेखौ मा खालामो जेन'बा बैसाग जेठ दानाव जोङो बेखौ खुंनाय जायो आरो बेखौ मानि थाखाय खुंनाय जायो बिनि ओंथियानो जाहैबाय जोंहा बोसोराव मानि लोमजानाय साजानाय खिनाय हासुनाय बायदिसिना बेरा फारफ्रोमनि साइडनिफ्रानो जेन'बा बेमार आजारफ्रा जाहाथे फैनो हाया नै बेफोरखौ लानानै जोङो बै आमथि माबाखौ हामबाय फुजाखौ जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय बै हामबाय फुजाखौ खुंनाय जायो आरो बेबायदि आरो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु फालियो बेबो मोनसे फोरबो बैसागुखौ जोङो दा जेन'बा गोजाम बोसोरनि जोबथानाय संख्रान्थि होनना बुङो बे जोबथानाय सानखालि जोङो दा मोसौखौ थुखैनाय जायो मोसौ थुखैनानै अखानायै जेब्ला से अक्ट' जायो बैसाग दाननि से अक्ट' नैबावहाय जोङो फुङावनो जाया लोङा गावबागाव न'खराव बाथौ दंखायो बे बाथौ सालियाव जोङो माबानानै दुगैस्रां लोबस्रां बिनिफ्राय हा गोथारजों लिरस्रांनानै थुलुसि जरा बनानै थालिर बिलाइनि लाइजौ बै लाइजौ लाइखौ बनानै बिनि सायाव गय जरा फाथै जरा माइरंनि प्रसाद मुथा होनानै जोङो बेवहाय खुलुमस्राङो आर'ज गाबो बे गावबागावनि न'खराव आरो बियो फुंबिलियावनो जाथारनांगौ बिनि उनावनो उन उन गावबागाव न'खरनिखौ हाखांबायब्ला जोङो मा खालामनाय जायो जोङो गामियारि जोंहा मोनसे बेबायदिनो बेखौनो जोङो मोनसे थान थायो जोंहा रायजोआरि गामियारि बाथौ थानसालि थायो मन्दिर होनना बुङो बेवहाय जों खुंहैनाय जायो आरो बेवहाय जाहैबाय जोंहा न'खरनिल' नङा न'खर न'खर गोबां न'खर थायो मोनसे गामियाव न'खरफोर थायो बे न'खरफोरखौ लानानै जोङो मोनसे ज'यै दहायनि मखनाय बे जेरै लिरस्रांदों जेरै दुगैस्रांदों लोबस्रांदों थिग बेबायदियैनो एखे रोखोमै लानानै जोङो बावहाय आर'ज गाबो आर'जआ बेनो जोंहा जाहाथे जोङो बे गसाइनाव इसोरनाव बोराइ बाथौनाव जोङो आर'ज गाबो मानि थाखाय होनोब्ला बे खैदां खैफोद जाहाथे जेबो जाफैया जोङो बोसोर गोदाननि जोङो रंजानो आखाइआव लादों बेवहाय खैफोद आफोद दाजाथों बे बोसोराव गोदान बोसोराव जाहाथे नों आफाया बेमार आजारफोरखौ जोंनाव सोसनना होआ होआ आरो सोरबाफोर बबेनिफ्रायबा साइडनिफ्राय बेमार आजार फैयोब्ला जाहाथे नों आफायानो बेंथानानै जोंनिखौ जोंखौ लोमजानाय साजानाय बायदिसिना रग बियादिफोरनिफ्राय बारग' होयो बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो आरो थिग बेबायदिनो आरो जोङो मा मा फालियो दहायनि मख'बोनाय बायदियै आमथिसुवा बे आमथिसुवाखौबो जोङो मा खालामनाय जायो आसार दाननि स्नि अक्ट'खालि जोङो बे आसार दानखौ फालिनाय जायो आरो आसार दानाव स्नि अक्ट'खालि जोङो आमसुवाखौ फालिनाय जायो जोंनि गामियाव ओरैनो जोंहा मोनसे बायल' दङ लिरखानाय दंखायो बेवहाय जोंहा सिगाङाव जोङो सानथामखौ फालिनाय जायोमोन आरो दा बांद्रायनाय हिसाबै जों साननै फालियो बे साननै फालिनायाव जोङो ओरैबायदि लायो जोंहा जेन'बा हालएवनाय बे हालएवनायखौ जोङो साननैखौ थाथारनांगौ नङाब्ला जोंहा बाजौसे रां नाङो बेवहाय मानो हालएवनाय जाया बे जाहैबाय थिथिखौ लानानै जिब जिनारफोराबो लोमजानाय थायो बे लोमजानायनि थाखायनो जोङो बै जिब जुनारफोरखौबो बाहायनो मोना होननानै जोङो बाहायनाय जाया आरो बिनिफ्राय मा खालामनाय जायो बेवहाय सोरबा सोरबा बिथांमोनहा मानि निरामिस थायो आरो ना बेदर जाया जिहैथु जिब जुनारा बे थिथिखौ लानानै लोमजायो फुरनिमा अमाबैसा बेफोरबादि माबा मोनसे फोरबो फालिथाय सान बेफोरबायदियाव लोमजायो होननानै जोङो बेखौ हालएवनायखौ लाया आरो सोरबाफोर जुदि हालएवोब्ला जोङो बेखौ बाजौसे रांखौ बिगुर हिमानदा फोनांनाय जायो आरो बे बेबायदि लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो गोथार बाथौ सान फालिनाय जायो बेबो मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि फोरबो गोथार बाथौ सानखौ जोङो लानाय जायो जे बोसोरनि मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ जोङो लानाय जायो आरो बे फालिथाय सानखौ बेवहाय जोङो मा मा खालामनाय जायो जोङो फुंबिलि समावनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बेनिफ्राय बाथौ सालियाव जोंहा गाबागाव न'खरनि बाथौसालियाव जोङो बिदिनो दहायनि बादिनो दुगैस्रां लोबस्राङै सनानि जेन'बा बैसुमथि बिमानि बे हा गोथार लानानै जों लिरस्रांनानै थुलसि जरा बनानै लाइजौ लाइ बनानै गय जरा फाथै जरा बिदिनो माइरंनि प्रसाद मुथा होनानै आरो बेखौ खुलुमनानै आर'ज गाबनाय जायो आरो बे आर'ज गाबनायजों लोगोसे जों मा खालामनाय जायो बेवहायनो बिनिफ्रा जोङो लांगोना बे लांगोनायाव जोङो फांनै थालिरखौ गायनानै समायना रमायना बिबारमाला गाननानै जेवारि बाथि सावो आलारि बाथि फोजोंनाय जायो न'खरावबो फोजों जोबनाय जायो बेखौ जोङो जोंनि गामिया फुंनि बा रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि बा रिंगासिमखौ जोङो फालिनाय जायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोंहा दंबावो बिदिनो आं दहाय बुंबोनाय बायदि माखासे फोरबोफोर दङ गोबांथार फोरबो दंनालाय बेबायदियैनो जोंहा मा होनो लोखि फुजा होनाय बे लोखि फुजा होनायाबो जोंना थिथि थायो बाराय थायो बेनो जोंहा नै दाखालिसो जानानै थांलायबाय मैयासो जोबदोंआनो होनजायो मैयासो जोबदोंआनो होनजायो सालबारि एरियायाव जोंहा साल बारि गामि ओरै बदिया गुरि गामि बाथाबारि गामि लखिजार गामि जोंनि गान्दा गागेब गामि ज'यै जों माखालामो ज' एसे एनै मदद होलायनानै जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोङो बेवहाय मोनसे माबा फुजा थान फज'नाय जादों आरो बेखौ जोङो बोसोरे खुलुमनाय जायो बेबायदि आरो दा बावहायबो मोनसे फोरबो खुंथाइ हिसाबै जों लोखि फुजाखौ मोनद' गामि बियो मोनद' गामिजों खुंनाय जायो आरो दा बेखौ मोनसे फालिनाय जायो आरो आरो बेखिनियानोथ'सै आरो बे जोंनि फालिथाया आरो जों मा मा बुंनो हाबावो माखासे दंबावो दा बेखिनियाव बहाय दोनथ'बाय आरो दे